हैलो मैनेजर साहब बाजय छीयै अहाँ सङ्गम होटलक मैनेजर छीयै कहलियै सर जे हम दिल्लीसँ अभी हम सहरसा आयल छीयै ओहिमे सर हमरा जे छै अहाँके से अभी शाम भै गेलयै हँ तऽ भरि रातिके लिय हमरा जे छै चाही रूम चाही रूम चाही सर ओहिमे जे छै सर की कहे छै अहाँके रूममे की सभ फैसिलिटी देबय सर जेना ए सी होना चाही कूल अहाँके अहाँके बेडरूम चाही बढ़िऑं लाइट टाइटक कोनो दिक़्क़त नहि ने छै हँ

तऽ भोजनमे की सभ उपलब्ध छै आर की सभ जेना की सर मतलब अहाँके जे छोला भटूरा जे अहाँके नास्तामे आ फेर अहाँके मीट चावल सर हम पहुँचबै अच्छा जब हम पहुँचबै हमरा कतेक देरक बाद हमरा भोजन उपलब्ध करा सकै छीयै अच्छा अच्छा हँ ठीके छै सर हम देखै छी पानि तानीक व्यवस्था ठीके छै सर हम अयबाक कोशिश करै छी अहाँके गाम होटलमे ठीक छै ठीक छै सर हम आबै छी